جی ہیلو جی عدنان گورمنٹ سے بول رہے ہیں اچھا اچھا تو سر مجھے ایک ایک کیژول شرٹ اور ٹی شرٹ اور پینٹ کی ضرورت تھی کیا آپ مجھے دستیاب کر پائیں گے اچھا آپ کے یہاں کیسی مطلب کچھ تھوڑا بتائیے کس کمپنی کی ہے کس برانڈ سے ہے یا کس طرح کا رینج کا آپ کے پاس مٹیریل ہے اچھا اچھا اچھا اصل میں میں جو ہوں ںا ایک آفس بوائے ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کچھ ایسے کیجئل پینٹس یا ٹی شرٹ شرٹ وغیرہ رہیں جسے میں آفس میں یوز کر سکوں اور جب پارٹیز میں بھی جاؤں تب وہاں بھی یوز کر لوں گا تو آپ بتائیے اس طرح کی چیزیں ہیں کیا اچھا اچھا اچھا یہ تھوڑا بتائیے کہ جیسے اس کی پرائز تھوڑا مجھے سمجھا دیجیے کیا ہے کیسے ہے تھوڑا ہاں اگر اگر یہ کیجوئول پینٹ لینا ہے مجھے رائمنڈ کا کتنے کا پڑے گا او او سر بہت مہنگا نہیں بتا رہے ہیں آپ اور اگر اس میں شرٹ شرٹ مطلب لینی ہو اسی کمپنی کی اسی برانڈ کی تو کتنے کی پڑے گی مجھے ایک ہزار تک کی نہیں نہیں شرٹ تو آپ کا ریٹ صحیح ہے لیکن اچھا یہ مجھے آپ یہ بتائیے کیا اس طرح کی جو کیا بولتے ہیں نارمل ٹی شرٹ وغیرہ ہے کیا آپ کے آپ کے جیسے مطلب یو ایس پولو زارہ وغیرہ کی جو عام دن میں پہن پہنا جائے یوز کیا جائے اس طرح کی ہے کیا اچھا اس کا کیا پرائز ہے اچھا تو سب ٹھیک کیا آج سب تو بہت مناسب وہ ہے آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں تو بہت اچھا ہی ہوگا ایک مطلب آپ وہ بتا دیں گے کہ آپ کی جو شاپ ہے وہ کہاں ہے روڈ کے دائیں طرف یا بائیں جانب اچھا اچھا اچھا اگر میں مین روڈ سے آ رہا ہوں تو وہ دائیں جانب پڑے گی اچھا اچھا اچھا اچھا اور یہ بتائیے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے دکان کے شاپ کی کھلنے کی ٹائمنگ کیا یا میں کب آؤں کہ جب جو آپ سے ملاقات ہو سکے اچھا اچھا اچھا آپ ہی رہیں گے ہاں اچھا اچھا آپ رہیں گے یا آپ کا کوئی امپلائی وہاں رہے گا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے میں کوشش کرتا ہوں کل کل دیکھتے ہیں یا منڈے کو آنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے سر اوکے اوکے تھینک یو سر تھینک یو